आं न'आव साहा फुदुङोब्ला लाल साहाया फुदुङोब्ला दै लाबाय दैखौ गोदौहोनानै सिनि साफाथि आरो गुरमुरि मस्ला होनानै लोङो आरो गाइखेर साहा फुदुङोब्ला गाइखेर लाब लाबाय गाइखेरजों दैजों फुदुंगोरनानै सिनि होबाय सिनि होनानै साफाथि होबाय साफाथि होनानै बिदिनो गोदौ होबाय गोदौ इसे गोबाव गोदौ होयोब्लासो साया गोथाव जायो